म्हजी ऑल टाय्म फेवरेट रेसिपी ही तुमी कोणी गॅस करपाक शकतात खंयची ती ती म्हणजे चिकन बिरयानी आनी ती म्हाका खुबच आवडटा कित्याक आवडटा काय म्हणल्यार ती खूब बरी लागता आनी ती कशी करप ही हांव तुमकां सांगपाक शकतां बिकॉज हांव ती इतल्या पाटी घरा कडेन करतां इतल्या पाटी ट्राय करता की ती आतां म्हाज्या सारकी हातीर बशिल्ली आसा सो पयले म्हणल्यार आमी तांदूळ जे बासमती रायस आसतात ते आमी भिजत घालू शक घालपाचे आनी ते आमी भिजत घालून एक पंदरा ते तीस मिनटा आमी ते फुगोवन घेवपाचे आनी मागीर आमी एक तोपलान उदक भरून दवरपाचे आनी तातूंत जे सुके मसाले आसतात जशे की लवंग आ मागीर वेलची आ मागीर तिखी अशे जे सुके मसाले आसतात ते आमी तातूंत घालप आनी थोडेशे तेल घालप आनी तातूंत आमी हो सोक म्हणजे फुगत घातिल्ले रायस जे आसात ते आमी तातून घालप इल्ले शें मीट घालप चवी अनुसार आनी आमी रायस करून घेवप मागीर जेन्ना आमी चिकन चिकन अ ग्रेवी करतात तेन्ना आमी अ फस्ट चिकन बरे धुवन घेवपाते ताका मीट लावपाचे आना ते धंय घालपाचे तातूंत आनी ते बरे मॅरिनेट करपाचे तातूंत मीठ लावपाचे लिंबू पिळपाचो इल्लोसो आनी तातूंत मसाले इल्ले घालपाचे हळडी पावडर मागीर मिरची पावडर अशे घालून ते बरे मेरिनेट करून घेवपाचे आनी मागीर तातूंत इल्लोसो ओली कोथमीर जी जिती कोथमीर आसा ती कट करून घालपाची आनी जे पुदिना आसता मींट म्हणटात ताका पुदिना ते घालपाचे आनी तें बरें लायन बरे कालोवन दवरपाचे आनी मागीर मागीर किते करप की बरे कांदो एक तेलान बरो कांदो बरोसो फ्राय करून घेवपाचो आनी तो सॅपरेट काडून दवरपाचो परत दुसऱ्या कायलीन इल्लेशे तेल घालपाचे कांदो टमाट बरो

आनी जे मसाले लागतात जशे की इल्ले इल्लेशे मीट मसाला पावडर हो जो लागता तो आमी घालून घेवपाचे आनी जे आमचे रायस आसा ते आमी अशे लेवल एक एक तेचो लेयर करपाचो पयले इल्लेशें रायस घालपाचें मागीर तातून इल्ली ग्रेवी घालपाची परत वेल्यान अशे घालून जाय जाल्यार तुमी सॅपरेटय तोपलान करपाक शकतात किंव्हा त्याच्य कायलीन जे तुमी शीत पयलीं करून घेतले तेयी घालून वेल्यान आमी इल्लसो फूड कलर घालपाक शकता आनी इल्लोसो ऑयल आनी जो कांदो आमी फ्राय करून सायडीन दवरिल्लो तोयी असो वेल्यान घालपाचो इल्ले इल्लेशे पुदिना आनी जिती पुदिना कट कन्न घालपाची इल्लिशी जिती कोथमीर कट करून घालपाची इल्लेशे वेल्यान तेल घालपाचे आनी बरे बारीक गेसार थोडे एक पांच मिंनटा खातीर ते शिजपाक म्हणल्यार कूक जावपाक दवरपाचे आनी तुमची बिरयानी सारकी रेडि आसा आता तुमी खावूनच पळोवपाची की ती कशी लागता कितली बरी लागतली की खुबच तुमकां आवडटली